जी हाँ मैंने अब तक की सबसे खूबसूरत हाइक मनाली के जंगलों में की है और उसका अनुभव ये है कि वे बहुत अच्छी हाइक रही थी मुझे ही वहाँ सूर्योदय और सूर्यास्त की बहुत सारी घटनाएँ आ रहे हैं कि सूर्योदय होता है तो किस प्रकार मैं मनाली की घने जंगलों में होकर सूर्य का प्रकाश जब हम तक आता है तो किस प्रकार हमें अच्छा महसूस होता है और जब सूर्यास्त होता है तो सूर्यास्त के समय भी जब विभिन्न रूपों में और विभिन्न रंगों में सूर्य का प्रकास हम तक पहुँचता है तो उसका अनुभव भी हमें बहुत अच्छा लगता है और मनाली के जंगल इतने घने है कि वहाँ पर सूर्य के प्रकाश आने में बहुत सारा समय लगता है और जब भी सूर्य का प्रकाश हम तक पहुँचता है तो तो उसके लालिमा एक विशेष आनंद दायक हमें महसूस कराती है